हैल्लो नमस्ते माराज तुस कुत्थूं बोल्ला दे केक आह्ले बोल्ला दे यरो केक चाहिदा कोई दो किल्लो हारा हां मेरे मुड़े दा जन्मदिन हा नि ते केक चाहिदा ते केह्ड़ा केह्ड़ा फ्लेवर होग पाइनएप्पल आह्ला होग ते पैसे अ'ऊं उत्थै आह्नियै देगा जां पैह्ले अडवांस पाई ओड़ां हैन्नी इस्सै नंबर पर चला दा थुआढ़ा फोन पे ते अ'ऊं इ'यां कम्म करना ज्हार रपेआ पाई ओड़ना निं इं'दे च ते फ्ही बाकी दिक्खी लैगे हैन्नी ते कल चाहिदा एह् हां तुसें बनाई ओड़ना एह् हैनी हां ते नमां गै बनाएओ निं पराना निं पे पेदा होऐ पैह्लें दा हां ते फ्ही अ'ऊं लैने उत्थै औगा जां तुस पजाई ओड़गे साढ़े घर अच्छा आपूं औना पौग चलो कल ड्यूटी बी ऐ फ्ही ते चलो टैम कड्ढी अ'ऊं बेल्लै हां उ'आं थोह्ड़ा टैम कड्डियै ते फ्ही औगा अ'ऊं आहो तुस कोई चार बजे तक्कर उस्सी मतलब त्यार करी ओड़ने आं निं ठीक ऐ फ्ही एह् अच्छा फ्ही अच्छा